अर्जुन दास डोडवानी गिरधर डोडेजा मिर्चूमल मंगलानी सदोरोमल पाहोजानी मंगीराम तोलानी दर्शनलाल माखीजा सुभाषा मटेजा हेमंतदास कलानी राजकुमार तलरेजा गुलाब जेसवानी भगवान दास बजाज संतनाम रोहरा जितेंद्र रोहरा कालू राम चांदवानी मेलूमल चंदानी